ہمارے یہاں خاص طور پر بریانی قورمہ مغلائی چکن روسٹیڈ چکن کباب شیرمال چکن کری مٹن کری بس اسی طرح کا کھانا بنتا ہے لیکن میں نے اب کچھ الگ بنانے کے کا سوچا ہے کہ میں آج الگ طرح کا کھانا بنایا اس لیے میں نے چائنیز ڈش بنانے کو سوچی اس کا نام منچورین ہے لیکن وہ مجھے بنانا نہیں آتا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس ڈش کو یوٹوب پر دیکھ لیں پھر میں نے یوٹوب پر وہ ریسپی دیکھی میں نے پھر بنانے کی کوشش کی مجھے لگا شاید میں یہ نہ بنا پاوؑں لیکن میں نے اسے بنایا بنانے میں تو بہت مشکلیں آئیں اور مجھے بہت زیادہ ہی مشکل لگی لیکن میں نے اسے بنا کر تیار کر دیا اور وہ بہت ہی دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی لیکن جب کھانے کا تو ابھی نہیں بتا سکتے لیکن دیکھنے میں بہت اچھی تھی اس پر ہم نے اس کو سب کے لیے سب کو دیا سب نے اسے بہت ہی اچھے سے بہت مزے سے کھایا بہت تعریف کی مجھے بھی کھانے میں بہت اچھی لگی میں نے اسے پورا کھا لیا کیوں کہ وہ سچ میں بہت لذیذ تھی